हैलो हा तव्हां इलैक्टिसिटी मां तां ॻाल्हायो मां जितू अमरानी मां तां हिन महीने जेका मुंहिंजे घर में इलैक्टिसिटी जो बिल मोकिलियो हुओ आहे हुन पर उहो बिल जाम मूंखां ग़लती सां मां फिटी करे छॾियो मूंखे ध्यानु कोन पियो मां न फिटी करे छॾियो त बसि तव्हांखे न हथ जोड़े करे गुज़ारिश आहे की हिन महीने जो जेको बिजलीअ जो बिल जेको मां फिटी कयो बसि तव्हांखां हथ जोड़े करे वेनिती आहे त की तव्हां हुन जो डुपलीकेट मुंजे पते ते मुंहिंजे एड्रेस ते पहुचाए छॾियो ऐं मुंहिंजे घर में बिजली जी थोरी समस्या बि आहे लाइट ॿ ॿ टे टे कलाक लाइ वञे थी हली ऐं असांखे वरी दिक़तू थी झेलिणियूं थी पवनि त तव्हां खां हथ जोड़े वेनिती आहे की लाइट जो कुझु हिन जो ढंग जो इलाज कयो कि ॿ ॿ टे टे कलाक न वञे ऐं असांजो जेको हिन महीने जो जेको बिल आहे उहो डुपलीकेट बिल मुंहिंजा असांजे पते ते मोकिलाए छॾियो